کھانا پکاتے وقت میں کچن میں جاتا ہوں اور جو بھی بنانا رہتا ہے جیسے روٹی سبزی دال چاول اور گوشت وغیرہ تو اسی حساب سے میں تے تیاری کرتا ہوں اور پھر پکانا شروع کرتا ہوں اگر مجھے روٹی بنانی رہتی تو آٹا گوندھ کے پھر اس کو بیل کے پھر روٹی بنتی ہے اور چاول کو دھل کے اس کو ہانڈی میں رکھ کے گیس پہ رکھتے ہیں چاول بنتا ہے اسی طریقے سے دال اگر بنانا رہتا تو دال کو دھل کے کوکر میں رکھ کے پھر گیس پہ رکھتے دیں گے تو سبزی دال بن جاتی ہے تو سبزی اگر بنانی رہتی ہے پرول آلو وغیرہ کی تو پرول کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑے کر کے اور آلو کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تیل میں فرائی کی جاتی ہے اس طرح سے کھانا بنتا ہے